आपको रसोई में बिजली के बहुत सारे उपकरण देखने को मिल जाएंगे जैसे मिक्सर ओवन ग्राइंडर गैस सिलेंडर ये सब बिजली से ही चलते हैं और कुछ हैं जो बिजली से नहीं चलते हैं लेकिन एक रसोई का हिस्सा ज़रूर हैं यदि इनके अनुभव की बात की जाए तो आज भी इनका अनुभव बहुत अच्छा है लेकिन पुराने ज़माने में जो अनुभव था वो आज हमें देखने को नहीं मिलता क्योंकि पुराने समय में हम गैस का इस्तेमाल करते थे और पीसने के लिए या फिर मिक्सर के लिए हम लोग पत्थर से बने सिलबट्टे का इस्तेमाल करते थे बस फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि पहले काम करने में ज़्यादा समय लगता था लेकिन अब जो है समय कम लगता है लेकिन याद तो वो पुराने दिन ही आते हैं जब हम पुराने दिनों में वो सिलबट्टे का इस्तेमाल करके हम किसी चीज़ को पीसते थे और वो चूल्हे की रोटी खाया करते थे चूल्हे में बने चावल चूल्हे में बनी सब्ज़ियाँ उनका स्वाद ही अलग आता था